नमस्ते सर सर मैं सर मैं योगेश बोल रहा हूँ आपके लॉ स्टूडेंट समेस्टर एक से सर मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि मेरे पिता जी का टांसफर कानपुर में हो गया है इसलिए मैं अच्छा विध्यालय से अपनी टी सी प्राप्त करना चाहता हूँ तो सर ये जी सर पिता जी का ट्रांसफर हो गया है तो हम पूरी परिवार के साथ मैं जा रहे हैं स्वत तो टी सी टी सी के लिए सर क्या आवेदन करना पड़ेगा सो हमें बता दीजिए

जी जी जी मैं फर्स्ट सेमेस्टर सर पास जी फर्स्ट सेमेस्टर पास आउट हूँ सेकंड सेमेस्टर जी

जी सर जी जी वो खाली लॉ की ही सर मार्कशीट लगेगी कि किसी और भी

जी जी

जी जी जी जी सर कुछ फ़ोटो और पापा के डॉक्युमेंट्स भी लगेंगे जी जी सर ये की सर कितना समय लग जाता है सब बनने में ठीक है सर धन्यवाद